ہماری پسندیدہ مچھلی ویسے تو بہت ہیں بٹ ہم کچھ مچھلیوں کے نام لینا چاہیں گے جن میں سے ایک ریہو دوسرا گرئی اور ایک پڑھن یہ مچھلیاں بہت زیادہ سوادسٹ ہوتی ہیں کھانے میں بہت لذیذ ہوتی ہیں اور اِن میں مہین کانٹے نہیں ہوتے ہیں سنگل کانٹے کی مچھلی ہوتی ہیں اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں چھوٹے بچے بھی اِسے آسانی سے کھاتے ہیں اور اِس کا سالن بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ مچھلی ہم لوگوں کو مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے اور اِس کا ریٹ بھی زیادہ ہائی فائی نہیں ہوتا

عام طور پر لوگ یہی مچھلیاں زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت سوادسٹ ہوتی ہے اور ریہو زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ ریہو کھانے میں بہت لذیذ ہوتی ہے